میں ایک سنجیدہ محنتی اور جذباتی انسان ہوں میں صُبح سادات اٹھ کر تر و تازہ ہو کر اپنا ناشتہ کرتا ہوں ناشتے کے بعد میں اپنے مدرسے گنج مدرسے کو جا کر تعلیم حاصل کرتا ہوں جب میرے اُستاد میری جماعت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو میں اُنہیں غور غور و فِکر سے سُنتا ہوں تاکہ مجھے اچھے سے سمجھ میں آ سکیں اُستاد استاد جماعت سے جانے کے بعد میں گھر واپس آتا ہوں اور اُستاد نے جو بھی سکھایا پڑھایا ہے میں اُس کا ایک بار آموختہ کرتا ہوں اُس کے بعد میں گھر کے کام میں اپنے والدین کی مدد کرتا ہوں بقایا وقت میں میں تھوڑا سا وقت اپنے دوست احباب کے ساتھ گزارتا ہوں جس سے ہمیں شوشل ایکٹیوسٹ بننے کی جستجو پیدا ہوتی ہیں